السلام علیکم مجھے پکچر پسند ہے ہم آپ کے ہیں کون ہم آپ کے ہیں کون پکچر بہت اچھی ہیں ہم اس کو دو تین بار دیکھے ہیں شادی سے اپنے پہلے بھی دو بار تین بار دیکھے تھے شادی کے بعد بھی دیکھے ہیں بہت اچھی پکچر ہے پریوارک ہے نہ تو زیادہ نئی ہے نہ تو زیادہ پرانی ہے ایک دم میڈیم ہے بہت اچھی پکچر ہے سلمان خان امپر کھیر شکتی کپور یہ سب اچھی پکچر ہے ہم لوگ ایک بار مرزا پور دیکھے تھے ایک بار الہ آباد گئے تھے وہاں دیکھے تھے ایک دو بار اپنے گھر پہ ٹی وی پہ دیکھے موبائل میں بھی دیکھے بہت اچھا ہے اچھی پکچر ہے ہم کو تو بہت پسند ہے کہیں گھومنے اومنے جائیں تو من کرتا ہے پکچر اکچر دیکھنے کا کسی کو گھمانے لے جائیں تو یہ پکچر ضرور دیکھیں ہم لوگ گھومنے گئے ایک دو بار پکچر دیکھیں بہت اچھا لگا ہم لوگ کو سب لوگ ساتھ میں گھر کے ہم لوگ گئے تھے اچھا لگا سب لوگ بچے بھی میرے گئے تھے ہم لوگ گھومنے گئے پھر پکچر دیکھیں پھر گھوم ٹہل کے آئے پکچر دیکھ کے ہم آپ کے ہیں کون بہت اچھی پکچر ہے